किछु दिन पहिले के घटना अछि जे हमरासबके पता लागल जे अयोध्या मे जे राम मन्दिर बनि रहल अछि तकर जते भगवान छथि राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी सबके पाथर हमर बगले मे हमर जनकपुर धाम अछि ओहिठाम सँ पाथर जेतै तऽ हमसब बहुत उत्सुकता के साथ अपन जते भी परिजन सब छलैथा सबके कहलहुॅं आओर सब झुण्ड बना कऽ हमसब अपन गेलहुॅं देखए के लेल ओतए जे गेलहुॅं तऽ एतेक आनन्द लागल जे ओतए बहुत सुन्दर सँ ध्यान मग्न भगवान के भक्ति मे लीन छलए ककरो सँ ककरो कोनो अथी नहि छलैया सब अपन राम धुन मे लागल छलए सब भगवानक नाम जय जयकार कीर्तन करै छलए देखकए तऽ एतेक आनन्द लागल जे हम भाषा सँ नहि कहि सकै छी ओ देखते बनैत छलए हमसब बहुत आनन्द के आनन्द लेलहुॅं आओर हमसब पुनः अपन घर एलहुॅं ई घटना बहुत नीक छलए